बे समाव आं जेब्ला एच एस फाइनाल एक्जामखौ लिरदोंमोन बे समाव आंनि फाइनाल रिजाल्टआ फेल जानानै फैदोंमोन बिनि गुबै दायनिगिरि दायनिगिरिया आंनोमोन एबा आंनि खस्थ' खालामैनि फिथाइखौ आं बे रिजाल्टआव मोननो हादोंमोन आरो बे समाव आंनि गोसोआ थेर बेथेर जालांदोंमोन बे थेर बेथेर जालांनाय समाव आं गावखौनो जेबो हमदांनो हायि जालांबायमोन दा बै थेर बेथेर जालांनाय एबा जोबस्रां आंनि गोसोआ जोबस्रांलांनाय समाव नाथाय आं बेयाव ओरैनो थायाखै बिनिफ्राय आङो सिखांफिननो थाखाय गावखौनो नाजाफिन्दों आरो नाजायै नाजायै बे नाजानायनि गेजेरजों आं सानसे समाव बे एच एस एक्जामखौ मोजाङै होफिननानै सानसे समाव आङो मोजां मोजाङै उथ्रिसारफिननो हादों बे मोनसे जाथायजों आं गावखौनो हमनो हायो दि नाजानाय दङब्ला आरो खस्थ' खालामनाय दङब्ला गावनि जिउआव जोबथा साक्सेसखौ मोनगोन होननानै आं फोथायो आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जाथायफोरजों एबा प्रब्लेमफोराव जोङो गोदोसोनानै थायालाबानो गावखौ गारसोनानै दोनालाबानो गावखौ गाज्रि लामाजों लांसिनालाबानो प्रब्लेमफोर एबा जाथायफोर गावनि जिउआव जेंना जेंसिफोर जायोब्ला जों बेनिफ्राय गावखौनो नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोङो मोजां लामाजों गाव हारसिंनो लाबोफिननो हायो बेवहाय जों गुबुननि मदद लानायजों लोगोसे गावखौबो मोजां लामाजों लाबोफिननो हायो नाथाय जाय सुबुङा जेंना जेंसिआव गोदोनानै दङ एबा प्रब्लेमाव गोदोनानै दङ बे गावनो गाव हारसिङै नाजायाब्ला गावनि जिउआव माब्लाबाबो जुख्थि जाफिननो हाया थिख बेबायदि आं गावनि थिरांथा आरो नाजानायनि गेजेरजों आं आंनि जिउआव बे मोजां फिथाइखौ मोनफिन्दों बिनिखायनो आं सानो जिउआव गाव हारसिङै नाजानाया जोबोरैनो गोनांथि